हा मां मोहित थो ॻाल्हायां आदिपुर मां करिश्मा दीदी था ॻाल्हायो अरे मूंखे छा भाॼियूं खपंदियूं हुयूं त ताज़ियूं भाॼियूं अची वयूं आहिनि अॼु हू छा असां घर में सोचियोसीं पिए त सियारो आयो आहे चङा ॾींहं थिया आहिनि वाङणनि जो भरथो कोन ठाहियो आहे वाङण अथव ताज़ा तव्हां वटि हा त कीअं ॾींदा किलो छा पियो अॼु हले हिन जो अघु छाहे अॼु जो पंजाह रुपए किलो वाङण हेॾा महांगा

अच्छा दादी हरूभरू ऐॾो ज़ुल्म न कयो मां छा थो चवां चालीह चालीह रुपया लॻायो मूंखे किलो वाङण पार्सल कयो अच्छा त हू ऐं ॿियूं मिट्ठी गजरूं अथव मिठी गजरूं आयू अथव ॻाढ़ियूं में कोन खपनि मिठियूं खपनि हा मिठियूं गजरूं अंदिरां अछियूं निकिरंदियूं आहिनि ॿाहिरां नासी रंग जी थींदियूं आहिनि जेके जेके सियारे में कोन चाशनी में ठाहे खाईंदा आहियूं पाण इन इन जो घणो अघु आहे अॼु जो दादी सभु अघु पंजाह रुपए वाङण बि पंजाह रुपए त मिठी गजरूं बि पंजाह रुपए ऐं ॿियो किलो ॾेढु किलो टमाटा कजो अॼु हा पर टमाटा हुजनि सुठा ॻाढ़ा पीला टमाटा न हुजणा खपनि सावा पीला मां वापसि मोकिलाईंदोसांव तव्हांजो आवाजु चङो कटिजे पियो हा हा ॿुधायो हलो हा ॿुधायो हा टमाटनि जो घणो अघु आहे ॿुधायो न सवली तरह सां तव्हांजो आवाज़ ई कोन थो अचे खटा न खपनि मूंखे सुठा ॻाढ़ा टमाटा खपनि अच्छा ऐं ॿियो खपंदो हो गुल गोभी अथव हा त चार किलो गुल गोभी कजो किले जो अघु छाहे गुल गोभी हा किलो घणे ॾींदव पंजवीह रुपए किलो चालीह रुपए में ॿ किलो ॾींदा न पोइ त चऊं त असी रुपए जी गुल गोभी ॾिजो मूंखे हा न असी रुपए में चार किलो गुल गोभी ईंदव ऐं ॿियो लिखंदा वञो पिया किथे हा वाङण थिया मिठी गजरूं थियूं ॾेढु किलो टमाटा थिया गुल गोभी चार किलो ऐं ॿियो मूंखे खपंदा शिमला मिर्च शिमला मिर्च मूंखे खपनि अधु किलो छा अघु आहे अॼु जो सठि सठि रुपया अधु किलो सौ वीह रुपया किलो पर महांगा भले अचनि पिया पर हीअं न कि जीअं ई असां कटियूं ऐं हुननि मां जीत निकिरनि हिन सीज़न में गुल गोभी ऐं शिमला मिर्च ख़ासि करे जीतनि वारा न खपनि भले वीह रुपया वधीक वठिजो हा त पोइ अधु किलो शिमला मिर्च पार्सल कजो हा न हा त मूं तव्हां खे लिखायो आहे वाङण किलो मिठियूं गजरूं किलो अधु ॾेढ किलो टमाटा चार किलो गुल गोभी ऐं अधु किलो शिमला मिर्च त तव्हां झटि मूंखे हींअर ई मोकल जो अधु मुने कलाक में त छाहे वरी ॾींहं जो मानी ठाहिणी आहे घरु भले जी जी हरि ओम दादी